मोटायल आदमी अइ हुनका सुबह उठऽ पड़तनि दौड़ऽ पड़तनि आओर गरम पानि सेहो पियऽ पड़तनि कसरत करऽ पड़तनि तब जाकऽ शरीर हुनकर सही हेतनि आओर होटलके सामान ओ नहि खेता जेना सिङ्घारा भऽ गेलै जिलेबी भऽ गेलै मिठाइ भऽ गेलै उ सभ नहि खेता तऽ आओर शरीर बन्हािआँ रहतनि मगर सुबह सुबह उठि कऽ हुनका दौड़नाइ सभसँ जरूरी छनि अपना शरीरके लेल आओर शरीरे छै सभसँ बड़ा सम्पत्ति अहिमे दौड़ता तऽ हुनकर शरीर स्वस्थ भऽ जेतनि आओर रातिके ई सादा रोटी आओर दिनके सादा रोटी रोटी खाथु भात कम मात्रामे रोटी खेता तऽ हुनकर शरीर जरूर स्वस्थ भऽ जेतनि आओर मोटापामे सेहो कम भऽ जेतनि मोटापा जहने शरीरके हटि गेलनि ओ चलऽ फिरऽमे सभ चीजमे ठीक छथि जहने मोटापा छनि तऽ उ शरीर बेकार भऽ गेल नहि चलि पेता ने बैसि पेता ने भोज खा पेता ने कहीं जा पेता हुनका सभ जगह तकलीफे तकलीफ छनि अइ प्रकारसँ अहाँ भोरे उठू कसरत करू दौड़ू आओर सुबह नीमके पत्ता भेलै ओहो खा लिअ ततेक अहाँ घर घरौली आवाज सामान खेबै अतेक अहाँ लेल बेनीफिट अइ जेना नीम पत्ता भोरे उठि कऽ चीबा कऽ पानि पिब लिअ ओहो अहाँके बेनीफिट करत शरीरके आओर कसरत तऽ सभसँ पहिने करऽ पड़त आओर सुबह उठिके अहाँके दस कदम जरूर दौड़ैके हैत या कतबो लास भारी अइ तैसँ कि दस कदम तऽ अहाँके दौड़ैके हैत तहने जाकऽ शरीर हल्का अहाँके हैत